फालांगि जागायनाय बेलायाव फालांगि होनोब्ला जों बेयो न'आवनो जाया गोबां ओनसोलाव गोबां जायगायाव बेरायनांगौ जायो बेबायदियै जोंनि जिहेथु भिथरुवा गामि गोग्लैसोनाय गामि बे जायगायावथ' असुबिदाया गोबां जायो जेरै लामा सामा गारि मटर खिसुमान बाहेरनिफ्राय फैनाय खिसुमान बेबखायनि मानसिफोर दा बे बेलायाव आं जेरै खम फालांगि खालामदोंमोन जुरि जेनदोंमोन बेयावथ' गोबां मोगा मोगिनि माबायाव गोग्लैनाय जोंहा गोसोआव दिनैसिम जाखांफैयो आरो दा जेरै जों जों बे आंनि बिजिनेसा जेरै सिनि बिजनेस बे बिजनेसखौथ' जों दिनै आसामावथ' बेबायदिनि प्रदाक्टआ गोबां गैया जिनि उद्य'ग गैया बे बेंगलनिफ्रायसो बांसिनै फैयो जाय बेसादखौ जोङो दिनै रङिया ओजोंहाय बिजनि क'क्राझार बा बरपेटा र'ड बेबायदि बेफोर जायगायाव बा बेफोर जायगानिफ्राय लानानैसो जों जोंनि ओनसोलाव लाबोनानै बेखौ फाननांगौ जायो बेनि बेलायावनो दा बेखौ जों थांनो थाखाय समाव जोंनि हान्था मेला जि लामा बे लामायाबो जों मोनसे समाव ओरैबायदि मोनसे गाज्रिमोन जायनि थाखाय जों खिसुमान फास किल'मिटार दस किल'मिटार थाबायनानै जों बास हमहैनो लागा जायोमोन बा थाबायनानै बेसादखौ जों सायकेलजों लानानै फैनो लागा जायोमोन बेबायदियैनो राङारि बेलायावबो जों जिहेथु जोंहा निजा रां गैखायाबा जों खिसुमान बेफारखौ फालांगिखौ सालायलांनो थाखाय जों ल'ननि बो हेफाजाब लानो गोनां जायो जाय ल'नखौ जों माने रिफान्ड खालामाबा बेयावबो जोंहा असुबिदा जायो बेखायनो फालांगिखौ जिहेथु जों जिउआव फालांगि होनानैनो सोलिलांनो जे मोनसे सिमां नुदों बे थांखि बायदि जों ल'नबो लायो जों ल'नखौबो मोजाङै रिफान्ड खालामो बेबायदि जों दिनैसिम बनधनानो जा बा न'र्थ इस्टआनो जा बेबायदि माबायाव जों माने ल'नखौ लानानै जोङो रिफान्ड होबाय थायो बा रेकर्डआ जोंनि जा पार्सनेल माने रेकर्ड बियो दिनैसिम जों माने गाज्रि नङा होननानै जों बुंनो हायो आरो मोनसे समावथ' आं डिआइ सिआवबो एफ्लाय खालामदोंमोन खिन्थु डि आइ सिनिफ्राय जि जों सेंसन एमाउन्ट मोनो बेखौ स्टेट बेंकआव माने फायनेन्स खालामा बेनि थाखाय जोंनि खिसुमान समाव जों फालांगि बेलायाव जोंनाव जिबनाव मोनसे असुबिदा फैदोंमोन आरो दा खिन्थु जों इसेबां माबानो जों जिहेथु जोंनि बे बारा दिनै फन्द्र सल्ल' बोसोराव हाब्बाय बेबायदि जों मोनसे सिनियर बा जों मानसिजों माबायदि मिलायनानै फालांगिखौ सोलिनांगौ बे आयदाखौ जों मोनबाय आरो बेबायदि जों दिनैसिम जोंनि बेफारखौ बिराद माने मोजाङै सोलिलांबाय दं होननानै जों माने बुंनो हायो बा जों गोग्गानो हायो जाय

फालांगिखौ जोङो लानानै एबा अभिगथाखौ लानानै बा खस्थ' खालामनानै जों दिनै न'खर बा गथ' गथाइ बेखौ जों आरामै आलो गोजोनै लांनो हादों बा जों लांबाय थागोन हागोन होननानै जों मोनसे जोंनाव फोथायनाय दं गामियारि ओनसोलाव माने दाथ' गोदोनिबायदि जायगा जेसेबां माने बेकवार्दमोन दा लामा सामा जाबाय लामा सामानि थाखाय जोंहा इसे थांलाय फैलाय बा खाथि खाथि जोंनि ओनसोलाव बाजार बा फालांगिनि थाखाय मोनसे सुबिदा फैबाय बेबायदि जोंनि बिजनेसा माने माने मोजां जाबोगासिनो आरो जालांबाय थागोन होननानै जों मोनसे आसा खालामदों आरो बा जोंनि गोसोआव बे आसाया दङ गामियारि ओनसोलाव फालांगि सुंथानाय थाखायथ' गोबांनाव गोबां आयदा थायो जेरै जों दिनै दखना बा सिनि बेफारखौ लानानै जों मोनसे आयदा जाबाय बेबायदि जों बेजोंनो जों थांनो हागोनखौ जों सिमां नुदों बेबायदिनो गामियारि ओनसोलावथ' गोबां फालांगि बायदि गोबां मावोब्ला गोबां दं जेरै दाउ अमा बोरमानि हांसोनि दा जाय जेखौ गोसो बेबायदिसो फालांगिखौ जों थांनो हायो बा गोसो थायोब्लासो मोनसे खामानिखौ मावफुंलांनो हायो होननानै जों गासैखौबो माने साननो हायो आरो